اولا ٹیکسی سے بول رہے ہیں سر میں نے ابھی ایک ٹرپ بک کی تھی سیلم پور سے کشمیری گیٹ جی سر جی سر مجھے کشمیری گیٹ میٹرو اسٹیشن پر جانا ہے اور سیلم پور میٹرو سے پک کرنا ہے جی سر ہاں میں لوکیشن اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اپنی ٹھیک ہے کتنی دیر میں آ جائیں گے آپ ہاں سیلم پور میٹرو اسٹیشن پر آنا ہے

ہم تین لوگ ہیں جی سر آپ دس منٹ میں پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے میں سیلم پور میٹرو اسٹیشن پہنچتا ہوں جی آپ تھوڑا جلدی کیجیے جی بہتر جی سر شکریہ